अॼुकल्ह असांजी सिंधी फ़िल्मूं जामु सुठी अची रहियूं आहिनि ऐं सिंधी फिलिम जो अॼुकल्ह ज़ोरु अजमेर कल्याण साइड जामु वधी रहियो आहे जीअं त दिपक वाटवाणी ने हाणे पिचर ठाहियाईं घरु गुरुअ जो दरु उन पिक्चर में ॾेखारियो वियो आहे त कीअं पंहिंजे ॿारनि खे संस्कृती सिंधी सेखारी वञे एंड कीअं ॿारनि खे पंहिंजे संस्कार पंहिंजे गुणनि जूं पंहिंजे त्योहारनि जूं जीअं मतलबु जीअं ॿार अॼुकल्ह या आहिनि नथा कनि त उन्हनि खे संस्कृती पंहिंजे ॾिणु वारु मल्हाइनि उनजे बारे में सुठी फ़िल्मूं ठाहे रहियो आहे जीअं त सिंधी सर को आदित्य त जामु सिंधी सिरीज हली रहियूं आहिनि एंड सिंधी में एक्टर्स जेके वधंदा था वञनि दिपक वाटवाणी अॼुकल्ह चें उल्हासनगर में चङो फेमस थी रहियो आहे बाक़ी त सिंधी गाना भॼन असां सिंधी संगीतकार जेके लता भॻत्याणी घनश्याम वासवाणी आहिनि राजू दुल्हाणी हे जेके सिंधी सुठा भॼन गाइनि था सिंधी सभु स्य सिंधियुनि में जीअं अ रॉक म्युझीक बि ठाहिनि था अॼुकल्ह जीअं ॿार सिंधी ॻाल्हाइनि मतलबु सिंधी गाना ॿुधनि उन हिसाबु सां